الرجی کے بارے میں کچھ حد تک چیزیں مجھے بھی چیزیں معلوم ہیں اور خصوصاً ابھی جو برسات کا مہینہ ہے اس میں ہر طرف بارش ہو رہی ہے کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں اور زیادہ پھیل رہے ہیں گندگی پھیل رہی ہے ہمارے طرف کچھ علاقے میں سیلاب کا سیلاب کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے دور دور سے عجیب عجیب طرح کی گندگی آ رہی ہے اب اگر اس پانی میں کوئی گیلا ہو جائے اور اس کا جو کمزور قوت مدافعت ہو تو وہ بیمار پڑنے لگتا ہے اسے فیور آ جاتا ہے اس کو الگ الگ طرح کی بیماری ہونے لگتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں گندے پانیوں سے بچنا ہوگا کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہنا ہوگا جیسے بارش کے موسم میں مچھر زیادہ ہونے لگا ہے تو اس سے بچنا ہوگا گرمی اگر زیادہ پڑے تھوڑی سی امس بڑھ جائے تو تھوڑا سا اس سے دور رہنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ انسان کے پسینے سوکھ نہ پائیں اور اس کی وجہ سے زخم ہونے لگے یا کچھ اور طرح کی بیماری ہو جائے تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا